जी जी वंशिका साड़ी सेंटर साड़ियूं साड़ियूं तव्हां खे कहिड़े तरीक़े जी खपनि लेडीज़ जा सभु मिली वेंदव साड़ियूं लेहंॻा स्कर्ट टॉप मिडी सभु मिली वेंदव जी ॿ ॿई रखंदा आहियूं सिॿियल ठहियल रेडीमेड में बि आहे ऐं कपिड़े में बि आहे सिॿ न असां वटि टेलर आहे तव्हां जहिड़ी नाप ॾींदव फ़िटिंग ॾींदव ओड़े हिसाब सां तव्हां खे टाइम ॾियणो पईंदो हफ़्ते खां ॾह ॾींहं अठ ॾींहं ॾह ॾींहं टाइम ॾियणो पईंदो तॾहिं तव्हां खे सिबजी करे मिलंदा और नाप बिल्कुलु परफ़ेक्ट ॾियणी पईंदव ताकि बाद में झिग झिग न थिए कंहिं ॻाल्हि ते बि कि नाप हेड़ी छो आहे लहंॻो बि मिली वेंदो लहंॻो बि तव्हां खे मिली वेंदो जी साड़ियूं बि मिली वेंदव तव्हां खे जहिड़ी वैरायटी खपे जहिड़ी रेंज खपे सभु मिली वेंदव ब्लाउज़ पेटीकोट बि मिली वेंदव साड़ियुनि में फ़ॉल लॻियल बि मिली वेंदव साड़ियुनि जी इलाही वैरायटी आहे असां वटि हा कॉटन में बि साड़ी मिली वेंदव बनारसी साड़ी बि कांजीवरम साड़ी बि सिल्क जी साड़ी बि साड़ी में इलाही वैरायटी अथव तव्हां अची करे पसंदि कयो जेंट्स कपिड़ा असां वटि न मिलंदा आहिनि असांजे भाउ जी दुकान आहे साम्हूं हुते तव्हां खे जेंट्स मिली वेंदव असां वटि लखनऊ चिकन जा बि अथव साड़ियूं वॻा ॿारनि जो टॉप स्कर्ट मिली वेंदव जेंट्स कुर्ता बि भैया जी दुकानु आहे साम्हूं हुते तव्हां खे जेंट्स में बि मिली वेंदव लखनऊ चिकन जे कपिड़ा मिली वेंदव त उन्ही जी बि वैरायटी आहे चिकन जी साड़ियूं बि अथव असां वटि हा हू साम्हूं भैया जी दुकानु आहे असांजे भाउ जी दुकानु आहे उते तव्हां खे मिली वेंदव असां वटि लेडीज़ सूट में आहे चूड़ीदार में वठो प्लाजो में वॻो वठो पैंट में वठो वॻो जहिड़े हिसाब जो तव्हां वॻो वठो साड़ियुनि जी वैरायटी आहे कॉटन आहे सिल्क आहे बनारसी आहे कांजीवरम आहे प्रिंटिड में वठो पल प्लेन साड़ियूं जी हा हा फ़्रॉक सूट बि मिलियव सिबियल ठहियल बि मिलंदव ऐं कच्चो कपिड़ो बि मिली वेंदव जी ॿियो ॿियो तव्हां अची करे पसंदि कयो कलर तव्हां जे मतिलब जा जेके मिलनि तव्हां खे जेके सां अगरि तव्हां खे न थो मिले कलर त तव्हां ऑडर ॾिजो असां घुराए ॾींदासीं जेको कलर तव्हां खे हा जामुनी पिंक राणी कलर औरेंज व्हाइट ग्रीन मैरुन ॾिसो टमाटो कलर ऐं रेड कलर त लॻिभॻि सेम ई थी वेंदो आहे तव्हां उन खे अची करे ख़ुदि पसंदि करे वठो इहो न कि ॿई शयूं हिक जहिड़ियूं तव्हां खे मिली वञण पोइ तव्हां खे ऑब्जेक्शन थिए छो कि टमाटो कलर ऐं रेड कलर लॻिभॻ सेम ई थींदो आहे थोरो उणिवीहों वीहों फ़र्क़ु थींदो आहे ज़्यादा फ़र्क़ु न थींदो आहे हा मैरुन और रेड टमाटो रेड में थोरो सो फ़र्कु रहंदो आहे कि हू मैरुन आहे उहो आहे उहो बाकी तव्हां टमाटो रेड ऐं बिल्कुलु रेड में चईंदव त उहो सेम थींदो कारठ कलर थी वेंदो आहे उहो थोरो सो अलॻि थी वेंदो आहे गाजरी कलर हा त हा हू चाहे तव्हां राणी में कलर में वठो चाहे रेड कलर वठो चाहे मैरुन कलर वठो अॼु कल्ह त सभु कलर पाईनि थी पयूं छोकिरियूं त तव्हां खे साड़ी वठिणी आहे दुल्हन जे लाइ कि लहंॻो वठिणो अथव अच्छा त रिसेप्शन में ज़रूरी कोन्हे ॻाढ़ो पाईनि ॿियो कोई कलर पाए सघनि थी पयूं त कलर इलाही वैरायटी अथव तव्हां अची करे पसंदि कयो त हाणे

जी ॿियो सभु ठीकु आहे ॿारनि जे लाइ बि तव्हां खे ड्रेस मिली वेंदव ॿारनि जे लाइ नियाणच नियाणियुनि जे लाइ टॉप स्कर्ट मिडी लांचो जी छो हा हो भैया जी दुकान ते तव्हां खे मिली वेंदो उन जे लाइ गर्मी जो टाइम आहे त चिकन जो वठी वठिजो पार्टी वेयर में मिली वेंदा अथव पार्टी वेयर में हुन खे उहो शादी जे टाइम पाइणो हूंदो न हा त बस हुते भैया जी दुकान ते मिली वेंदव हा त चिकन जो मिली वेंदव ॿिया बि ॿिए कपिड़े में बि मिली वेंदव न चप्पल जी दुकान त न न आहे असांजे साम्हूं ॿिए कंहिंजी आहे पड़ोस जा आहिनि भाई उहे बि भैया आहिनि तव्हां खे चप्पल जी बि वैरायटी इलाही मिली वेंदव बैली जूती जेका बि खपेव हा आहे बाज़ारि में आहे हा सुञातल आहिनि त त माइट आहिनि जी जी हरि ओम